कटनी ज़िले में लॻिभॻि वीह किलो मीटर परे हिकु घुघरा नर्सरी आहे जिते माण्हू पंहिंजी बाइक या टू व्हीलर सां वञी घुमी सघे थो पियो ऐं असां घुघरा नर्सरी एक्टिवा ते वञी करे उते पिकनिक मनाइसीं ॾाढो आनंदु आहियो घुघरा नर्सरी में नदी बि आहे ऐं नर्सरी बि आहे ऐं हिकु सुठो पिकनिक स्पोर्ट आहे ॿियो कटनी ज़िले में सुरमे पार्क जेको कटाई घाट जिते असांजो हर साल मेलो लॻंदो आहे कटाई घाट में हुते सुरमे पार्क ॾाढो सुठो ठहियल आहे जंहिंजो देख रेख नगर निगम कटनी कंदी आहे उहो बि असां पंहिंजे टू व्हीलर ते सुरमे पार्क वञी करे कुझु दोस्त मिली करे उते पिकनिक मनाइसीं ऐं ॾाढो आनंदु आहियो टियों स्पोर्ट कटनीअ में जाग्रती पार्क ॾाढो सुठो स्थान आहे जाग्रती पार्क अंदरि जंहिं में ॾाढो लंबो चौड़ो अंदरि नर्सरी आहे बागीचा आहिनि ऐं मार्निंग वॉक करण लाइ बि सुबुह जो ॾाढो हुते सुठो स्थान आहे ऐं उते कसरत करण लाइ बि उते काफ़ी शयूं लॻायूं वियूं आहिनि सुबुह जे टाइम में कटनी ज़िले जा माण्हू उते पंहिंजी पंहिंजी गाॾियुनि ते टू व्हीलर ते पोइ अची करे ऐं उते अंदरि घुमंदा आहिनि ऐं सुबुह जो ताज़ी हवा खाईंदा आहिनि ऐं एक्सरासाइज कंदा आहिनि ऐं ॾाढो आनंदु वठंदा आहिनि इहे टे स्पार्ट कटनी में ॾाढा सुहिणा आहिनि जिते माण्हू डेली वञी सघे थो ऐं आनंदु वठी सघे थो पिकनिक मनाए सघे थो